इन्टरनेटके सेवा हमरा बहुत बढ़िआँ ऑनलाइन जे छै से हमरा बुझाए पड़ल आओर हरेक चीज इन्टरनेटसँ जे छै से ऑनलाइनसँ पता चलि जाइ छै कोनो भी काम करयके यए तऽ हमरा कतहु जाय लए नहि पड़ैए ककरोसँ पूछय लए नहि पड़ैए सभकिछु ऑनलाइनसँ हमरा पता चलि जाइए कोइ यानिकि केसे कए देलकै तऽ हमरा जे छै से ओहि चीजके पता चलि जाइ छै मैसेज चलि आबै छै कि केस भए गेलैए ऑनलाइनसँ हमरा आरकेँ इतना सुविधा जे छै से भए गेलैए कि एहिसँ करीब दसो साल जे छै से पहिले हमरा आरकेँ दस साल पहिले एहिसभ चीजके नहि रहै या हेबो करतै हलका फुलका तऽ जे छै से उतना एहि चीजके जानकारी नहि रहै आब लेकिन ऑनलाइनसँ हरेक बच्चा बच्चाकेँ जानकारी एहि चीजके मिल गेलैए कि ऑनलाइन की चीज छियै कोनो भी काज होइए काम होइए तऽ ऑनलाइनसँ जे छै से पता चलि जाइ छै कतहु ककरोसँ पूछयके जरूरी नहि छै नहि कतहु जायके जरूरी छै नहि आबयके जरूरी छै ऑनलाइनसँ जे छै से सभकिछु मिलैए सभकिछु पता चलि जाइए छोटासँ छोटा बड़ासँ बड़ा दुःख बिमारी कोइ भी समस्या यए तऽ ऑनलाइनसँ अहाँ पता कए सकै छियै मिल पता करयके बाद सभकिछु अहाँकेँ सही सही मिलत पता ओकर कोइ चीज ओकरामे गलत नहि भए सकैए अफवाह लोक उड़ा सकैए लेकिन इन्टरनेट जे छै से इसभ चीज गलत नहि भए सकैए एहि सेवा एकरा लिए बहुत हमरा आरकेँ खुशी जे ऑनलाइन भए गेलैए हरेक चीज कतहु जायके नहि जरूरी यए नहि आबयके जरूरी यए नहि पूछयके ककरोसँ जरूरी यए सभकिछु पता चलि जाइए ऑनलाइनेसँ हमरा जेनाकि ककरो हेवए कोइ चीजके जरूरिए भेलै खेतके रसीदे कटेनाइ छै जमीनेके करेनाइ छै तऽ ऑनलाइन भेलैए कि नहि भेलैए तऽ ओहो पता चलि जाइ छै भेलै ओहो पता चलि जाइ छै आ नहि भेलै ओहो पता चलि जाइ छै ओहिमे डेट तारीख दिन सभ पता चलि जाइए कतहु किछो ककरोसँ पूछयके जरूरी जे छै नहि पड़ैए अभी ऑनलाइनके जमानामे एतेक बढ़िआँ सुविधा भए गेल यए ऑनलाइनके हमरा आरके बीच ई चीजसँ बहुत खुशी बहुत बहुत कि भगवान कमसँ कम इहो चीज तऽ देलक आब बाबा दादाके बारेमे इसभ ओहि टाइममे इसभ नहि हेतै आ हमरा आरके टाइममे हैआ ऑनलाइन सुविधा सरकार दए देलकैए दए देलकै तऽ बहुत खुशीके बात छै ककरोसँ पूछय लए नहि पड़ैए मूर्खो आदमी जे छै ने ओहो बड़का मोबाइलसँ ऑनलाइनसँ पता करि लै छै एक टा जे छै से हेवए जेनाकि आधारे कार्ड नहि छै तऽ ऑनलाइन चेक कए लै छियै कि हमर आधार कार्ड बनलै कि नहि बनलैए नेटपर चढ़लै कि नहि चढ़लैए ओ सभमे डिटेल हमरा जे छै से ऑनलाइनसँ हमरा पता चलि जाइ छै इन्टरनेटसँ कोनो चीजके ओहिमे दिक्कत ऑनलाइनसँ हमरा कतहु ककरोसँ पूछयके जरूरिए नहि पड़ै छै ककरोसँ नहि जे पढ़ल छै ओकरो पता चलै छै आ जे मुरूख छै ओकरो पता चलि जाइ छै कि ऑनलाइन की चीज छियै ककरोसँ नहि आबयके नहि जायके कतहु लोकके जेनाइए छै तऽ लोकेशनपर डालै छै ऑनलाइन अपने पता चलि जाइ छै कि हँ ई रोड कतय जेतै ई गाँव केन्नऽ जेतै ई सड़क केन्नऽ जेतै कए किलोमीटर बचलैए हँ कतेक दूर चलि चुकलियैए तऽ ऑनलाइनसँ इसभ फाइदा जे छै से बढ़िआँ भए रहल छै एहिसँ पहिले तऽ इसभ चीज नहि रहै आब भेलैए तऽ लोकके सुविधा भी मिललैए हरेक चीजसँ दूर दराज कतहु जाइओ लेल छै तऽ लोकके पहिले पता करय पड़ैत रहै दू गोटाके चारि गोटाकेँ लए कऽ जाइ लेल पड़ैत रहै कि हँ हौ हम फल्लाँ जगह जेबै कै दऽ कऽ जेतै केन्नऽ जेबै आब ओसभ चीज नहि छै ने ओसभ चीज खतम भए गेलै आब ऑनलाइन छै तुरन्त मोबाइलपर सर्च करियौ आओर ऑनलाइन आब अहाँकेँ बता देतै कि ई रोड केन्नऽ जेतै कतेक दूर आओर बचलैए जायके लिए कए किलोमीटर रहलैए कतेक किलोमीटर छै यानिकि अहाँ अपना गाँवसँ हमे दोसर गाँव जे जयबै तऽ ओ कए किलोमीटर जे छै से पड़तै हँ कए किलोमीटर पड़तै तऽ ओसभ जे छै से ऑनलाइने हमरा देखा देतै कि हँ इतना किलोमीटर जेतै आ कोन दऽ कऽ जेतै यानि कि कोइ घुमि कऽ जाइ छै एहि दऽ कऽ ओहि दऽ कऽ एहि दऽ कऽ जाहि दऽ कऽ रूट छै ओ नेट अपने बता दै छै कि हँ ई रूटसँ तोरा जे छै एहि गाँवसँ घुमा कऽ तोरा एहि गाँव तक लए जयतह आओर कतहु नहि रुकावट मिलतह कोनो भङ्गठयके यानि बुरिलेलो आदमी मुरूखो आदमी छै तऽ ऑनलाइनसँ ओ जा सकै छै कतहु ओकरा भङ्गठयके पूछयके कोइ जरूरी नहि छै लोकेशनपर डालि दियौ ओ जेतै अहाँकेँ लोकेशन देतै अहाँकेँ ओतहि जा कऽ ओ ओ खतम हेतै लोकेशन ओकर तऽ ई समझि जेबै कि हँ ई आदमी हमर अयतै छै लोकेशन ओ चीज छियै इन्टरनेट ओ चीज छियै एतेक सुविधा जे छै से भए गेलैए लोककेँ सरकार कए देलकैए ककरो भङ्गठै लए नहि पड़ै छै पूछय नहि पड़ै छै मोहताज नहि हुए पड़ै छै ककरो जरूरतके जे छै से तुरत समस्या भए जाइ छै इन्टरनेटपर पहिले चिट्ठी लोकके चलैत रहै आठ दिनपर पता चलैत रहै कि हँ हमर बेटा भतीजा बाप माय फल्लाँ जगह छै ओ चिट्ठी आठ दिनमे आबय की पन्द्रहो दिनमे नहि आबैत रहै नहि मिलैत रहै आब तऽ तुरत इन्टरनेटके जमाना छै कॉल करियौ एखने तऽ तुरत वीडियो कॉलिंग करू फेस टू फेस देख लियौ घर परिवार माय बाप भाय बहन सभकेँ देख लियौ साफ समझू कि घरेमे छियै वीडियो कॉलिंग भेलै नेटके दुनिआँ छै तऽ घरेमे चलि रहल छै देख लै छै सर समाज गाम समाज घर परिवार जतेक छै सभ चलै छै देख रहल छै गाँवमे की भए रहल छै सभ बता रहल छै इन्टरनेटके एतेक सुविधा जे छै से भए गेलै हमरा आरकेँ बहुत सुविधा भए गेलैए हरेक चीजके ककरोसँ कोनो चीजके दिक्कत परेशानी नहि यए इन्टरनेटसँ एतेक हमरा आरकेँ फाइदा होइए